हम एक बार बम्बई जा रहे थे और एजेंसी से गाड़ी बुक कर आए औ बहुत कोशिश करने के बाद गाड़ी बुक तो हुई लेकिन जिस दिन हमको जाना था सब उस दिन गाड़ी वहाँ से एजेंसी नि से निकली लेकिन ड्राइवर लेकर के हमारे पास पहुँच नहीं पाया मैं इंतजार करते करते थक गया बाद में एजेंसी को फोन किया कि आपका ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर हमारे पास नहीं पहुँचा क्योंकि हमारी गाड़ी अब निकल चुकी है इसलिए हम गाड़ी कैंसिल करना चाहते हैं एजेंसी वाला बोला कि कैसिल क्यों करिएगा तो हम बोले कि जब जाना ही नहीं है तो क्या करेंगे गाड़ी ले करके इसके लिए कितना बड़ा वो हुआ एजेंसी वाला बोला कि पैसा देना ही होगा हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे जब हमारे काम में गाड़ी आपकी आई ही नहीं अब ड्राइवर बोला कि बड़ा भीड़भाड़ था इसलिए हम नहीं पहुँच पाए तो हम बोले कि जा करके एजेंसी को से मिलें आप एजेंसी ने आपको बुक किया है और वही जवाब देगी और वही पैसा री हम पैसा नहीं देंगे आपको ड्राइवर क्योंकि हमें परदेश जाने के लिए जो गाड़ी का समय था उस गाड़ी के समय से हमारे पास गाड़ी पहुँच नहीं सकी जिससे कि हम परेशान हो गए हम परिवार ले करके बाम्बे जा रहे थे और नैनी से गाड़ी पकड़ना था हम देहात के रहने वाले हैं एजेंसी से बुक कराने के बाद वो गाड़ी हमारे पास नहीं आई तो हमें एक बैक नाराजगी पैदा हुई हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आया गाड़ी उस समय कहीं मिल नहीं रही थी तो क्या करें हम एजेंसी के जवाब दिये और गाड़ी निकल चुकी थी ड्राइवर आया नहीं था गाड़ी का समय पास हो गया था हमारे घर पर ही हम नहीं पहुँच पाए वहाँ उस दिन गाड़ी गाड़ी का टिकट का पैसा हमारा बेकार चला गया क्योंकि गाड़ी आने से एक दिन पहले आप कैंसिल करा सकते हैं लेकिन गाड़ी का समय हो जाय तो गाड़ी का पैसा फिर ट्रेन का वापस नहीं होता है कै कट जाता है पैसा हमारा पैसा चला गया बताइए ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बुक कराने से क्या फायदा है बल्कि निजी वाहन रहे घर का तो आदमी समय से पहुँच जा